روایتی طور پر بہت سے لوگ قلم سے کاغذ پر لکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک خاص جاتی لمس اور سکون محسوس ہوتا ہے جو خیالات کو بہتر طریقے سے ترتیب دینے میں مدد دیتا ہے ہاتھ سے لکھنے کا عمل یادداشت کو مضبوط کرتا ہے اور تخلیقی سوچ کو بڑھاوا دیتا ہے تاہم حالیہ برسوں میں تحریر کا طریقہ بہت تبدیل ہو چکا ہے اور زیادہ تر لوگ لیپ ٹاپ موبائل یا دیگر ڈیجیٹل آلات پر ٹائپ کرنا ترجیح دیتے ہیں ڈیجیٹل تحریر نہ صرف تیز ہے بلکہ اس میں مواد کو آسانی سے ترمیم ذخیرہ اور شیئر کرنا ممکن ہے کی وجہ سے آج کے دور میں تحریر کا رجحان زیادہ تر آن لائن اور الیکٹرانک ہو چکا ہے